दू हजारवला योजना छै पी एम योजना दू हजार मिलै छै एहिमे जे छै रसीद दै लए पड़ै छै जमीनके रसीद आधारकार्ड पासबुक सभके टू कॉपी लै छै तकरबाद ऑनलाइन होइ छै ऑनलाइन करवाबै छै ऑनलाइन करवाबयके बाद जे छै तकरबाद मिलै छै दू हजार टाका तीन महीनापर टाका मिलै छै उएह छै प्रक्रिया करय पड़ैत छै बिना प्रक्रियाके नहि होइ छै कोइ योजना छै ऑनलाइन करय पड़ैत छै बिना ऑनलाइन करयमे नहि होइ छै ऑनलाइन करै छै तबे होइ छै ऑनलाइन ऑनलाइन करै छियै आधारकार्डके ट्रू कॉपी पासबुकके ट्रू कॉपी आओर जमीनके रसीदके ट्रू कॉपी लै छै ओ सभकिछु लए कऽ तब जे छै आधारकार्ड ओ सभकिछु जमा करै छियै ट्रू कॉपी करा कऽ तब ओकर ऑनलाइन होइ छै ऑनलाइन करि कऽ ओ खातामे जे छै लिंक करै छै तकरबाद ओतयसँ सभ आबि जाइ छै जन धन योजना छै आओर भी कए योजना छै सभमे एही प्रकारके जे छै करय पड़ैत छै ऑनलाइन करबय पड़ैत छै रसीद कागज पत्तर लागै छै दै लेल पड़ैत छै बिना कागज पत्तरके तऽ हेबो नहि करै छै जतय कागज पत्तर नहि छै ओतय कामे नहि हेतै सभ कागज पत्तर लगबय पड़ैत छै बढ़िआँ छै सरकार सुविधा देने छै ठीक छै गरीब आदमीकेँ किछु सहयोग भए जाइ छै दू हजार टाका मिलै छै तऽ नीमके तेल एन्नऽ ओन्नऽ बहुत बात छै ठीके छै निकललैए ई तऽ ठीके चलयने छै लेकिन प्रक्रिया करय पड़ैत छै बिना प्रक्रियाके नहि होइ छै ओकरा जे छै जबतक ऑनलाइन आब नहि करेतै ने तबतक हेबे नहि करतै बिना ऑनलाइनके होइते नहि छै उन्नैस टाका लागै छै लेकिन ऑनलाइन करबयमे उन्नैस टाका लै छै तऽ ऑनलाइन करि दै छै ऑनलाइन करै छै तब जे छै दै छै आओर भी कए गो योजना छै कोनो ढेरिक छै सुविधा जे देने छै सरकार ठीक छै बहुत बहुत अथी होइ छै सही सुखद मिलै छै पैसा तऽ चलह बहुतकेँ खुशहालीवला बात छै सुविधा छै आओर सुविधा भी इएह छै ऑनलाइन करबय पड़ैत छै ऑनलाइनमे जे तोरा दौड़ा बढ़ीमे भए जाय कुमारखण्डोमे करै छै गाँवो गाँव जा कऽ टोलो टोल करै छै कए दै छै उएह छै गाँव घरमे करै छै तऽ पैसा लै छै पैसा लए कऽ लेकिन भए जाइ छै काम ई बात नहि छै से नहि होइ छै ठीक छै एहन बात नहि छै